असांजे सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल आहे जेको ॾाढो ई सुठे तरीक़े सां ठहियलु आहे ऐं इते असांजा हर हर शहर जा अलॻि अलॻि सांस्कृतिक कार्यक्रम बि थींदा आहिनि जंहिं में असांजा सिंधी सांस्कृतिक कार्य बि थींदा आहिनि ऐं सभु सिंधी दिलि सां हिन में ऐं पार्टिसिपेट कंदा आहिनि ऐं हितां जी मौज वठींदा आहिनि हिते सिंधी फ़िल्म बि लगंदी आहे ऐं ॾाढो सुठी तरीक़े सां हॉल ठहियल आहे त सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम ॿारनि जे लाइ वॾनि जे लाइ ऐं ख़ूब सुठी तरह सां अरेंज थींदा आहिनि ऐं सभु दिलि सां हिन में पार्टिसिपेट कंदा आहिनि ऐं सभु सिंधी हिक ॿिए जो उमंग उत्साह सां उत्साह वधाईंदा आहिनि ऐं दिलि सां सभु हिन पार्टिसिपेट करे करे ऐं दिलि सां सिंधियुनि खे अॻियां वधाइण जी सिंधी ॿारनि खे सिंधी संस्कृतीअ जे बारे में जेके नाटक था थियनि ऐं सिंधी फ़िल्मूं थियूं अचनि उन्हनि जे बारे में ॿुधाइनि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं सुठी तरह सां एंजॉय कंदा आहिनि ॿार बि